جی گیا بہار کی مشہور اسپورٹس ٹیمیں نمبر ایک بہار کرکٹ ٹیم نمبر دو پٹنہ پائریٹس کبڈی نمبر تین گیا کبڈی ٹیم نمبر چار گیا فٹبال کلبس نمبر پانچ گیا ایتھلیکس ٹیم نمبر چھ ضلع اسپورٹس آفس گیا